असांखे पर्यटन स्थल में हिकिड़ो नैनीताल ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उते असां फैबररी में वेंदा आहियूं त असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उते असांजे गुरू स्वामी लीलाशाह जो मंदरु आहे हनुमान गढ़ीअ में असांखे उते वञण में बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उते असां वञी करे सुठे नमूने उते लहंदा आहियूं ऐं घुमंदा फिरंदा आहियूं ॾाढो त उते जाम असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं उते खाइण पीअण जो बि सुठे नमूने मिलंदो आहे ऐं ॿियों असांखे उते इंजॉय करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असां सभु फैमिली सां गॾु उते वेंदा आहियूं पर वधीक असां ग्रुप में वेंदा आहियूं ग्रुप में जेके असां माना पंजाहु पंजाहु सौ सौ ॼणा सभु गॾिजी करे सभु ॻाईंदा वॼाईंदा इंजॉय कंदा सभु कंदा उते वेंदा आहियूं इन खां पोइ लीलाशाह उते लीलाशाह जो मंदरु आहे हनुमान गढ़ीअ में त असां उते ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं उते असांखे मज़ा ईंदी आहे हिकु ॿ ॾींहं असां उते मंदर में बि रहंदा आहियूं हिन खां पोइ असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे इन में नैनीताल त ईअं थींदो आहे की भई असां हमेशा उते ई हलिया वञू साल में असां ॿ दफ़ा वेंदा आहियूं फैबररी में वेंदा आहियूं ऐं ॿियों अप्रैल में वेंदा आहियूं त असांखे उते ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं गुरुनि जी दरॿारि आहे उते जेकी गुरू आहिनि असांजा स्वामी लीलाशाह उन जो ॾाढो वॾो सुठे नमूने सां उते पर्चो ठहियलु आहे उते उन्हनि जो उहा हुते उहा कंदा हुआ थोरो सभु ॾाढो सुठे नमूने मज़ा ईंदी आहे उन्हनि जे मंदर में वञी करे ऐं असांखे